मिथिलाञ्चलमे खेती प्रधान छै कारण एहिठाम कोनो तरहक इण्डस्ट्रियल एरिया नहि छियै तऽ एहिठाम मात्र खेती टा छै आ एहि क्षेत्रमे सब खेतीयेमे लागल छै आ ई वहए परमे जीबै छै खेतीये सँ सबटा काज चलै छै एहिठाम कोनो तरहक प्रद्योगिकी व्यवस्था नहि छै